हा जी मां राजकुमारी थी ॻाल्हायां

हा जी भेण

हा जी भेण हा जुड़िजी वञो पाण सुठी ॻाल्हि आहे न

जी भेण हा हाणे बि उगाईंदायूं ॿियो भींडियूं टमाटा हा सभु भाॼियूं अथव फ्रेश भाॼियूं ॾिसी वञो हा गजरूं बि उगाईंदा आहियूं मूरियूं गजरूं हा सभु फ्रेश अची तां ॾिसी वञो न न ताजियूं अथव भाॼियूं अची तव्हां हिकु भेरो ॾिसी वञिजो भेण हा हा छो न कंदासीं असांजो त इहो धंधो ई आहे न जी जी जी भेण हा हा भेण

हा न न हा हा पहुची वेंदव तव्हां खे जीअं तव्हां चवंदव ऊअं ई थींदो जी जी हा हा जी जी हा हा हा बिल्कुलु ॾींदीमांव हा हा भेण हा ठीकु आहे भेण सभु सही आहे हा हा बिल्कुलु अची वेलकम ॾिसी वञो अची ॾिसी करे तव्हां डील करे वञो हा हा अचो भेण जी भेण हा हा जी भेण माधव नगर में ई रहंदा आहियूं जी जी हा हा हा

हा हा बिल्कुलु भेण परीहं अचिजो हा हा हा हा हा भेण ठीकु